माइ गायनाय बोथोरा जोंहा आसार दाननिफ्राय सावन मासनि गेजेराव जोबो आरो बेखौ जोङो गासै सिगांनिफ्रायनो सिगां खाह्रायनाय होननानै बुङो खारायनायनिफ्राय उनाव सामार होयो सामार होनायनिफ्राय बर' होयो बर' होनायनिफ्राय जों आलि खोयो आलि खोनानैफ्राय जोङो बेनि उनाव आलि खोखांनाय उनाव जों माइखौ गायो बेनिफ्राय जोङो माइखौ बहुत रोखोमनि माइ फिफां गायनाय जायो जेरै जोसा माइब्रा माइसालि बासमुथि आरो आमफाखि आरो बांलाबन्दु आजिखालि दा बांला बन्दुखौ बिराथ मोजाङैनो गायो बे बांलाबन्दुआ ओरैबायदि मोजां फ'लियो जायनि फलआव आइयार थुइनथिआबो हास्लाबावला दा जोंनि बे आइयार थुइनथिख्रुइ जोंना बांला बन्दुआ बिघासेआवनो से बिघायाव गासै फसिसनिफ्राय थ्रिस म'ननि गेजेराव फ'लियो दा जोङो बेखौनो खेथि खालामनो जोङो गोसो होबाय बे गोसो होनायखौ जोङो गोसो मोजां जिउ होनानै जोङो खामानिखौ मावो बे समाव दैलां बोथोराव जोङो गांहाब उखैहाब आरो बेनिफ्राय जोंनि बे गोलोमनायखौ गोलोमनाय होनाजासे सानदुंखौ सानदुं होनाजासे जों बे माइ गायनाय बोथोराव माइखौ गाइनानै दिखांनानै लायो